उधमपुर बिच्च यूथ जेह्की ऐ डिस्ट्रिक्ट बिच्च ऐजूकेशन दे मामले बिच्च बी ऐ इम्प्लायमेंट दे जियां कभी लीडरशीप दे मामले पर रगड़ोंदी रगड़ोंदी ऐ अज्जकल उधमपुर यूथ कोल सब किश ऐ मतलब तालीम तलीम ते हे थ्होई जन्दी मतलब पैसे पुसे बोह्त लगदे ते कन्नै ओह् नि ऐ स्हूलियत नेईं ऐ जियां नौकरी छोकरी ते हे नि ऐ बिलकुल बी अते गोरमेंट जेह्का थोह्ड़े ने ओह् लै स्टेप्स लै कि थोह्ड़ा नेहा उधमपुर यूथ इयां होई जाए ग्रोथ होई जा